औ बुं

औ औ औ औ औ नोंथाङा बेयाव फैयोबा गोबां इनजयमेन्ट लानो हागोन आरो बिदिनो नुफेरि जिब जुनारखौ नुनो मोनगोन गान्दा मैदेर मोख्रा बिदिनो बायदिसिना मै बिदिखौ नुनो मोनगोन ओमफ्राय बिदिनो गारि लानानै बेरायदिंनो हागोन आरो नोङो औ जागोन जागोन औ नोंथांमोनहा औ दैदेनगोन औ साबेसे फैगोन नोंथांमोनहालाय औ

औ औ औ मोजांनि खोथा औ औ औ बिदिनो बेवहाय बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिबो फरैन काउट्रिफोरनिबो फैयो आरो नायनो नोंसोरबो लोगो मोननो हागोन औ औ दे औ सम जाबा फैदो